हम एगो पङ्खा लेने छियै जोकि तूफान कम्पनीके हइ ओ बढ़िआँ हवा दै छै गरमी महसूस नहि होइ छै जेकि ओकर दाम पन्द्रह सए पड़ल छियै फिर आगे बादसँ इएह कम्पनी लेबै